हेल्लो कपड़े सिआने न असैं तुस सी देगो एह् नमें डिजाइन दे सिआने हे हां हां अज्जकल नमें रवाजें दे चले दे ना ओ अफगानी अफगानी सलवार आखदे ओ ते कन्नै नुआढ़े कन्नै कुर्ता हां हां अजें मैं उय्यै बनानी अफगानी सलवार ते कुर्ता ते फ्ही बाद विच मैं और बी सिआने और फ्ही प्लाजो ही ओ डिजाइन पाइयै सींदे जेह्ड़े तुस ओह् कन्नै कमीच सिआंग उप्परा जां फ्राक सिआगी हां आऊं औगी फ्ही हां हां आऊं औगी हां हां औगी फ्ही तां अऊं ठीक